गामियारि ओनसोलाव आबादारिफोरा जेरै माइ गायनाय माइ गायनानै गोबां दै बाना दै बाना जानायनि थाखायबो माइ आबादफ्रा नस्थ' जायो आरो माखासे समाव गोब्राबै साननि भाव एबा बिदुं बिदुङा बारायोब्ला दैनि बिबांआ खम जायो दैनि बिबांआ खम जानायनि जाहोनावबो जोंनि आबादाव हाग्रा रज'यो बे हाग्रा रजबाबो जोंनि माइ आबादा जोबोद खहा जायो आरो दैलां बोथोराव जोंनि बे गय आबाद मावनायफ्रा जेब्लानोखि गिदिर गिदिर बा गोजौ गोजौ जायो अब्लाबो बारहुंखा बा बारहुंखा फैनायजों बिफांआ जोबोरैनो गाज्रि खहा जायो बायनानै थाङो आरो जों दैज्लां बोथोरनि जेब्लानोखि जों आबाद मावो मेसें बोथोरनिखौ जों दैज्लां बोथोराव सोदावनायनि थाखाय बे दिहुनब्लाबो जोंनाव अखा हानायजों जोंनि माखासे आबादा नस्थ' जानो गोनां जायो आरो

जेरै थालिर थालिर बिफां गायनाय बेफोरबो बार सार'न्थाय गोग्लैनायजों नस्थ' जानो गोनां जायो ओमफ्राय जेरै माइनि सायाव सोनारो बांसिन सुबुंआनो बेफोरखौ जेनेबा एन्जर बेफोरखौबो जोबोरैनो खहा खालामो